में इक्क डांसर आं तुसें ई सनाई सकनीं में तुसें ई पता गै इत्थै साढ़े डोगरें च ते कुत्थै डांस करने दी दिंदी निं ऐं कुड़ियां निं कुड़ियां निं डांस करदियां घरा आह्ले बी आखदे नेईं करना लोक बी आखदे कुड़ियां निंनचदियां कुड़ियें गी नच्चना निं चाहिदा ऐ इं'या इं'या नाच कुड़ियें आस्तै बना दा निं ऐं पर अं'ऊ तुसें गी सनान्नी आं अपनी जिंदगी च डांस कीता अं'ऊ सफल बी होई एह्दे च में सारे शा घरै आह्लें गी आकखेआ नेईं एह् में करना चाह्न्नीं एह् मेरा सपना गै इ'यै बड्डा डांसर बनना गै बनना जरूर बनना मिगी तुस करना देओ घरा आह्लें पैह्लें बोल्लेआ नेईं नेईं इं'या निं करना ना ना इं'या कदें निं है न डांस करदियां निं है'न कुड़ियां पर में घरें आह्लें गी आखेआ नेईं करी सकदे कोई केह् कम्म ऐ जे कुड़ियां नेईं करी सकदियां सारा कम्म करदियां कुड़ियां अजकल ते दिक्खो

फेमस होई दियां कुड़ियां लोकप्रिय गलांदे जि'यां कि में आखेाआ नेईं में करना गै करना में अपनी जिंदगी ठान्नेआ में बचपन कोला डांस कीता प्ही मीं शैल मैडल थ्होए प्ही में डिस्ट्रिक्ट लेवल बी ते मतलब सारा कीता में डांस कीता कीता में एह्दे च सफलता थ्होई में आखेआ नेईं

तुस करी सकने एह् निं सोचना के लोक केह् सोङन कु'न केह् सोचङन में कुसै बारै निं सोचना अपने बारै ई सोचना जे अस करना चाह्न्ने ओह् असेंगी कोशिश जरूर करना ऐ करना ऐ मेरे घरें आह्लें गी में मनाया उ'नें आखेआ ठीक ऐ करो अगर लोक आखङन अस किश निं करी सकने में आखेआ ठीक ऐ आखन ब्याह् निं करग कोई आखगे में आखेआ सब कोई करग जैलूं मिगी कोई जानग तैलूं गै मेरे नै कोई करग प्ही ठीक प्ही में डांस कीता शैल सफल होई ओह्दे बिच में आखेआ में करना जरूर करना में कीता डांस ओह्दे च मिगी बड़ा जादा मज़ा आया मिगी सफलता बी थ्होई अं'ऊ ओह्दे बिच अग्गें गेई डांस कीता में हू'न ते मिगी सारे लोक जानदे सारे आखदे में हू'न में डांस क्लासेस बी ज्वॉइन कीतियां डांस करना अं'ऊ इ'यै आखनी सारें ई के सारे डांस करन जेह्ड़ा मन ऐ ओह् करी सकदा तुस लोकें दे बारै च निं सोचो तुस अपने बारै ते सोचो तुसें आक्खेआ जियां थुहाड़ा मन ऐ तुसें ओह् करना चाहिदा ऐ जरूर करना चाहिदा कोई तुसें अपना मन नेईं मारना चाहिदा तुस में दिक्खो में मेरी स्टोरी कोला सारे सिक्खी सकदे की में इक्क मेरे कोई निं हा चांह्दा के में डांस करां बाऽ में डांस ने आस्तै पैह्लें बी अपनी सारें लोकें गी अपने मन गी निं लोकें ई मन आखना नेईं तुस कोई बी चीज़ बोला दा सुनना चुप्प करियै सुनना बाद च जबाव देना जैलूं कोई सफल होई जा सफल होना ते बहुत जादै जरूरी ऐ अगर थोह्ड़ा जेहा ओह् तुस जरूर गै करो एह् निं आक्खो की लोक केह् आखङन इं'या उ'आं नेईं अपने बारै च साढ़े साढ़े बारै ई केह् सोचना अपने बारै च सोचो अपनी थुहाड़ी अपनी जिंदगी ऐ तुस जेह् चाहो ओह् करो जरूर करो मेरी ते इ'यै सोच ऐ की जेह् तुस करना चाह्न्ने ओह् तुस बनो गै बनो ओह् इत्थें दिक्खो कुड़ियें ई दिक्खो कुड़ियां नेईं गै सेही नी बन साढ़ा मन हा असें निं में इ'यै गल्ल सनाना चाह्न्नी में दिक्खो मेरी स्टोरी गै दिक्खो मिगी इ'न्ना जादा दुक्ख होआ घरै आह्लें दे खलाफ जाइयै में डांस कीता ते दिक्खो आं हू'न ते मिगी सारे प्यार करदे हू'न सारे आक्खदे ना साढ़ी कुड़ियै गी दिक्खो आं कि'न्नी सफल ऐ

नेईं अपनी जिंदगी च सबकिश खोना बी पौंदा भां किश पाने आस्तै किश खोना गै पौंदा जरूरी ते हू'न लोक आखन इं'या करना उं'आं करना लोकें बारै निं सोचना कदें हमेशा अपने बारै सोचना लोक जे मर्जी गलान तुसें ई